हाँ मैं अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बता सकता हू जैसे कि मेरे परिवार में मेरे घर पर मेरे पापा मम्मी भैया भाभी और अन्य दो बच्चे है इसके अलावा मैं और मेरी पत्नी है जो कि मेरे पापा खेती का काम करते हैं और मेरी मम्मी गृहिणी का कार्य करती है और भैया भी खेती का काम करने में सक्षम है तथा भाभी भी गृहिणी के रूप में कार्य करती है बच्चे जो है स्कूल पढ़ने जाते हैं और मैं खेती के कार्य में सक्षम हूँ खेती का कार्य करना मुझे बहुत पसंद है और मेरी पत्नी जो कि एक घर के कार्यों में रुचि रखती है घर के कार्य बहुत अच्छे से करती है और मेरे दोस्त लोग जो हैं बहुत सारे दोस्त है मेरे जो काेई ड्यूटी करता है कोई सिलाई का काम करता है कोई रिपेरिंग का काम करता है मतलब दोस्तों के साथ में टाइम व्यस्त करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों से मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है और उनके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है